میرا پسندیدہ کھانا بریانی ہے جوکہ ایشیا کے تمام ممالک میں بہت مقبول پکوان ہے ہندوستان پاکستان افغانستان بنگلہ دیش ان تمام ملکوں میں عموماََ اسے بریانی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اس کا نام تبدیل بھی کرتے ہیں میں یہ عموماََ گھر پر ہی کھانا پسند کرتا ہوں مجھے ہوٹلوں کے بریانی میں وہ ذائقہ نہیں آتا جو مجھے میرے گھر پر ہمارے گھر کی عورتوں کے پکے ہوئے بریانی میں جو بات ہے وہ عموماََ باہر کے ہوٹلوں کی بریانی میں نہیں ہوتی